हम मोबाइलमे ऐपके उपयोग करय छी जेना पे फोन के उपयोग करय छी पे फोनके उपयोग कयलासँ हमरा बहुत तरहके फायदा अइ

एहन ऐप छै एमेजॉन एहन ऐप छै जे घर बैठल सबटा सामानके देख लेलहुँ जे सामान पसन्द भेल ओ सामान जे छै से ओइ सामानके ऑर्डर कऽ देलियै ओ सामानके ऑर्डर कऽ देलियै तऽ घर बैठल ओ सामान जे छै से आबि जाइए फेसबुकपर जे छै से फेसबुकपर नव नव अपडेट अबैत रहैये अहाँके नवका नवका समाचार सुनैत रहय छी